पयलीं हांव इस्कुला आसतना सिंगिंग सिंगिंगा टायम म्हणटा सिंगिंगा दितालें आनी स्टडी टायम म्हणटा तो स्टडी दवरतालें आनी अशे करून मागीर तें पयलें हें जातालें आतां हांव काजार जातकीर आतां भुरगीं जाल्यांत आतां चडशें अशें आमच्या इगर्जे कडेन सिंगिंगा वता कोयर सिंगींग आसता आमकां असो प्रॅक्टीस आसता कितें करून आमी खंयच्यान कितें करून टायम कसो काडपाक जाय कितें कोन करपाक जाय खंयच्या टायमार ते प्रॅक्टीसे वचपाचें खंयच्या टायमार आमचे फायनल प्रोसेस करपाचो मागीर ते आमी सारकें आमी मुगेलें हांव हें करता म्हणल्यार मॅन मॅनेज करता म्हणजे घरांतू काम केन्ना करपाचें आनी सिंगिंगा टायमींग प्लस घराको पासून हांव म्हजें सिंगिंग प्रॅक्टीस करता ताकाय बी टायम हांव दितां सिंगींगाचो सो म्हाका बरें दिसता सिंगींग ते भाशेन करपाक आनी ताचेर म्हगेलो आनी टायम मातशें पास जाता आनी सो हाचेर म्हाका बरें दिसता सिंगींग करपाक सिंगिंगा पार्ट घेवपाकूय म्हाका बरें दिसता तशे करून कित्याकूय तितुकू म्हगेलें मॅनेजमेंट सारको जाता मॅनेज सारको जाता घरांतलेंय काम भुरग्यांलेंय काम प्लस सिंगींगूय मुकोडेन जाता ते भशेन घरांतली म्हाका सगलीं म्हाका सपोर्ट करता तेभशेन